सब्भने कोला दा पैह्लैं जो ध्यार बनाने आं अस जियां कि करवाचौथ दा ध्यार बनाने आं अस कि एह्दे बिच्च अस बड़ियां तेयारियां शुरु करने आं पैह्लैं सत्त अट्ठ दिन पैह्लैं गै साढ़े तेयारियां शुरु होई जंदियां न कि करवाचौथ अवा दी ऐ असेंगी इंतजार रौंह्दा ऐ कि करवाचौथ अवा दी ऐ असेंगी बड़ा इंतजार रौंह्दा बड़ी खुशी रौंह्दी कि हून करवाचौथ अवा दी ऐ असैं रक्खनी ऐ अपने आस्तै बड़ा बड्डा ध्यार होंदा करवाचौथ दा हर जनानी बास्तै ध्यार होंदा कि करवाचौथ अवा दी ऐ असेंगी बड़ी खुशी मिलदी ऐ असेंगी बड़ी प्यार मिलदा ऐ असेंगी बड़ी खुशी मिलदी कि असें पूरे साल दा इंतजार होंदा कि हर जनानी गी इंतजार होंदा पूरे साल दा कि करवाचौथ अवा दी ते असैं बड़े दिल कन्नै रक्खनी ऐ और बड़् दिल कन्नै बनानी ऐ और बड़ी खुशी मिलदी असेंगी कि जनानियां पैह्लैं गै बड़ियां तेयारियां शुरु करदियां न करवाचौथ दे पैह्ले दिन मैह्दियां महूंदियां सब तेयारी स्टार्ट होंदी इयां गै जियां असैं करवाचौथ औंदी ते इयां असैं बनानी फिर अप्पनी ससू गी समान देना करवाचौथ देनी चंगा लगदा असेंगी अपने घरे आह्ले गी देने ओह्दे बास्ते बर्त रक्खना असेंगी बड़ी चंगा लादा ऐ ठीक लगदा ऐ असेंगी अइयां गै एस ध्यार बनाने आं हर ध्यार असेंगी शैल लगदे न साल बिच्च जेह्ड़े जेह्ड़े बी ध्यार औंदे सारे गै अच्चे लगदे असेंगी सारे शैल लगदे न हर ध्यार अस बड़े प्यार कन्नै बनाने आं बड़ी खुशी कन्नै बनाने आं जियां कि जन्माष्टमी आई जन्माष्टमी गी अस बड़े प्यार कन्नै बनाने आं शोटे छोटे बच्चे तेयार करने कोई काह्ना बनाना कोई राधा बनानी और जन्माष्टमी दियां तेयारियां बी अस दस पंदरां दिन पैह्लैं जन्माष्टमी अवा दी ऐ एसेंगी बड़ी खुशी मिलदी जन्माष्टमी अवा दी ऐ असें अपने बच्चें गी तेयार करना आपें तेयार होना कि बड़ा शैल लगदा असेंगी हर जन्माष्टमी बड़ा शैल लगदा और और जो बी ध्यार साल बिच्च औंदे कि बड़े शैल लगदे न और अस बड़े तैह् दिल कन्नै बनाने होन्ने उनेंगी और हर ध्यार असेंगी बड़ी खुशी मिलदी हर ध्यार उप्पर कि कोई बी ध्यार आया असेंगी बड़ी खुशी मैह्सूस होंदी कि हर ध्योहार अवा दा असें बड़ी खुशी कन्नै बनाना ऐ इसी जियां कि साढ़ी लोह्ड़ी आंदी लोह्ड़ी बी अस बड़ी खुशी कन्नै बनाने होने आं हर इंसान गी बड़ी खुशी होंदी हर बच्चे बच्चे गी खुशी होंदी कि फलाना फलाना ध्योहार अवा दा ते असैं इसी बड़े प्यार कन्नै बनाना ऐ और सब कुश बड़ा ठीक लगदा असेंगी